हिते गांधीधाम जी दाबेली जाम प्रसिध्द आहे हिते बिन हरीफ में ॾाढी सुठी दाबेली मिलंदी आहे हिते कैंटीन ऐं ढाबा बि ॾाढा सुठा बि सुठा आहिनि हिते तोलाणी कैंटीन आहे तोलाणी कॉलेज जे पासे में हिकु कैंटीन आहे हुते ॾाढो ई सुठो आहे ऐं हिते होटलूं बि जामु सुठियूं सुठियूं आहिनि रेस्टोरन्ट होटलूं हिते जी गांधीधाम जी ख़ासि करे दाबेली ॾाढी सुठी आहे हीअ हीअ हिते गांधीधाम में बिन हरीफ में मिलंदी आहे